हेलौ आदा नोंथांनि अट' ड्राइभारा मा बायदि आंहा पाटसाला स्टेसनाव ट्रेननि टिकेट लाखानायानो थि समावनो सौहैयासै नोंथांनि अट' ड्राइभारा मा बायदि बि बेफोरबायदि खालामबावोबा आं आरो नोंथांनि अट'जों माब्लाबो जेरावबो थांनाय जानाय नंला